کائنات میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو پائی ہیں جیسے کہ کائنات بنانے والے کا مسئلہ یعنی کوئی اسے اوپر والا کہتا ہے کوئی اسے بھگوان کہتا ہے کوئی اسے اللہ کہتا ہے لیکن اللہ کی ایڈجسٹنس اللہ تعالیٰ کہاں پر موجود ہیں کیسے موجود ہیں تو اس بارے میں ابھی تک کوئی کچھ بھی نہیں جانتا ہے اور بی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی دریافت نہیں ہوئی ہیں زلزلہ کیسے ہوتا ہے یا آگے کیا ہونے والا ہے یا موسم کب بدلے گا سیلاب کب آئے گی تو ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دریافت ہونے سے قاصر ہیں اور بھی بہت ساری بیماریاں بھی ایسی ہیں جن کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا ہے